साढ़ै इत्थें दे जेह्ड़े डोगरे लोग हैन दे दिक्की लैओ प्ही इत्थे जिन्ना इत्थें टूरिस्ट ल्हाका उत्थै उन्ना जम्मू कश्मीर बिच्च कुतै होर है नी ऐ ते बाह्रे दे बथ्हेरे लोक औंदे जि'नें डोगरी नेईं औंदी ऐ अवा ओह् करगे गै न इक दुए कन्नै इत्थै दे लोकें कन्नै इयां इन्टरैक्ट करदे गै करदे गै न ते जादै जेह्ड़ी इक भाशा जेह्दे कन्नै लोग बाह्रे दे लोग जित्थें मर्जी दा आन आए होन चाहे इण्डिया होऐ चाहे बाह्रा दा होऐ अगर इण्डिया दे गै लोग ओए दे होन इत्थे तां डोगरे लोग उन्दे कन्नै हिन्दी च ओह् करदे ते लाई लैओ साहब की डोगरी ते हिन्दी इ'यां लगभग थोह्ड़ी थोह्ड़ी मिलदी गै अगर डोगरी बंदा बोल्ला दा होऐ ते जिसी हिन्दी औंदी होऐ ते ओह् समझी जंदा कि केह् आक्खा दा हैना ते ओह् जेह्ड़ा भलेंआं गै जि'नें औंदी जि'नें डोगरी पंजाबी नेईं समझ औंदी ऐ ते उन्धे आस्तै इयै कि इत्तें दे लोद सउंदे कन्नै हिन्दी च गल्ल करदे हैना कि होर हिन्दी च गै ते अगर बाह्र दे आ दे होन फॉरन दे उन्दे कन्नै डोगरें हिन्दी ते इंगलिश ते औंदी गै